बाबाधाम जाइ छिए कामरु लऽके गेली बाबाधाम गेली कामरु लऽके तऽ इहाँसे गेली सुल्तानगञ्ज सुल सुल्तानगञ्जमे रहली ओतऽ नहा सोनाके पूजापाठ कऽके तब ओहिठाम नाश्ता पानी कएली नास्ता पानी कऽके तब उठेली कामरु कामरु उठाके गेली बाबा हिआँ तऽ बाबा हिआँ चारि ठाम धीरा धरै छिए चारि ठाम धीरा धऽके आओर तब लास्टमे धीरा जाइत जाइत ओ बाबा हिआँ गेली घुमिफिर बहुत दूर घुमिके कन्हापर कामरु लऽ कऽ चारू बगलसँ घुमिके तब गेटपर अएली गेटपर अएली पण्डा ओ एकटा पूजापाठ करा देलक कामरु लेलहि सभकिछु कऽके आओर तब अन्दर गेली कामरु राखिके भोलाबाबाके जल चढ़ेली चढ़ाके घुमिफिरिके बाबाके गोर लागिके ओतऽसे तब अपन गेली अपन डेरापर डेरापरसे रहिके तब अपन ओहिठाम खाना पीना नाश्ता भेल तऽ नाश्ता नाश्ता किछु कऽ लेली तब खाना बनल तऽ भण्डारी खाना बनेलक तऽ खाना खएली खाना खाकऽ किछु आराम कएली आराम कऽके चारू बगल घुमिफिरिकऽ बासुकीनाथ गेली बासुकीनाथसँ ओतऽ जल चढ़ाके कालीजी मन्दिर गेली कालीजीके मन्दिर जाके हुआँ पान फूल चढ़ेली परसादी चढ़ेली वहाँसे सभ कफलावला आके एकठाम जमा भेली जमा भऽके तब फेर हिआँ आबै छी बाबा हिआँ बाबा हिआँ अएली तऽ आब कथी करबऽ तऽ घर चलऽ तऽ आब सभ अपन अपन पान परसादी कीनि लेलक कीनिके आओर तब सभ फेर गाड़ी पकड़लक घर आएल घर वहाँसँ आएल मन्दिर गाम मन्दिर गाम मन्दिरमे आएल तऽ वहाँ सिमरियामे जल बोझिके तऽ सभ गाड़ीसे आएल हिआँ बाबा हिआँ मन्दिर खेड़ी मन्दिर खेड़ी मन्दिरके भोलाबाबा छथिन पार्वती छथिन दुर्गाजी छथिन अथी विष्णु भगवान छथिन बसहाजी छथिन सभके फेर पान परसाद चढ़ैके वएह गङ्गाकातवला जल लऽके बाबाके हिआँ जल चढ़बै छनि जल चढ़ाके तब घुमि उमिके पण्डाके पर अथी परनाम पाती कऽके तऽ सबकिछु कऽ कऽ ओकरा दक्षिणा उक्षिणा जे सकली से दऽके तब आराम कएली आराम कऽके तऽ ओहिठाम बैठिके सभ कफलावला रहिके तब अपना कि करबै तऽ घर चलऽ घर गेली तऽ धिआपुता आएल दौड़िके तहिआ हइ कामरु लऽ कऽ बम बालीसभ बमवालीसभ देखै लागलखिन तऽ बमवालीके लेकऽ तब फेर दौड़ल गेली कहाँ तब कहलक चलऽ दुर्गा मन्दिर दुर्गा मन्दिर गेली तऽ आब दुर्गाजीके परसादी चढ़ाबऽ कालीजीके परसादी चढ़ाबऽ बजरङ्गबलीके परसादी चढ़ाबऽ ईसब चढ़ै उढ़ैके फेर लौटिके आब कहाँ जेबऽ तऽ आब चलऽ फल्लाँ मन्दिरमे तऽ गेली हुआँ बजरऽ हुआँ बजरङ्गबली मन्दिर एगो अलगसे हइ तऽ ओतऽ हनुमानजी छथिन बजरङ्गबली छथिन हुआँ पान परसादी चढ़ैली पान परसादी जतऽ ततऽ कहाँ कहाँ चलबऽ तऽ चलऽ भगवतीथान भगवतीथान गेली बनीपुर बनीपुर गेली वएह गाड़िएसे पिकअपेसे तऽ फेर हुआँ नारिअर किनली नारिअर कीनिके वहाँ नारिअर फोड़ै छथिन हुआँ फोड़ि उड़िके तब पान परसाद चढ़ाके ओहिठाम रहै छथिन पण्डा उण्डासभ जाप उप दऽके आओर करलहुँ निछा जे होइ हइ से दऽके सभगोटा ओहिठाम आराम विश्राम लै छथिन विश्राम लऽके आब ओतऽसँ घर अएली घर अएली तऽ घरमे छथिन देवता घरमे छथिन देवता तऽ आब इहाँ सब पान परसादी कीनिके चलऽ घरमे फेर अपन पान परसादी चढ़ा उढ़ाके देवताके समधान कऽके तऽ अपन घर बैठली घर बैठलाके बाद खाना पीना भेल खएली खाके अपन बाल बच्चा केनहूसँ आएल अपन बैठली गामघरके लोक कहलक कोना अएलऽ कोना गेलहो ठीकसँ अएलिए ठीकसँ गेलिए कहलिए हाँ ठीकसँ अएलिए बहुत अच्छासे गेलिए बाबा हिआँ बाबा बाबा हिआँसे घुमिफिरिके बहुत बासुकीनाथ गेलिए काली मन्दिर गेलिए सभ पुछै लगलखिन तऽ हम सब बतलाबे लगलिए तखन बहुत बढ़िआँ बहुत बढ़िआँसे बहुत बढ़िआँसे अच्छासे बाबा हिआँसे घुमिके गामोमे सब मन्दिर कऽके पूजा पाठ कऽके तऽ धार एगो गामोमे छथिन गङ्गाजी घरके अगल बगलमे गङ्गाजी छथिन ओ गङ्गाजीके घाट कहाँ हइ पीरथपुर पीरथपुर गेली तऽ पीरथपुर सभ कहलक आब पीरथपुर चलै चलऽ तऽ पीरथपुरके सभ जमा भेली तऽ पीरथपुर गेली तऽ वहाँ अपन गङ्गा नहै धुआके खूब बढ़िआँसँ ओहिठाम सबचीजके मुरती रहल हनुमानजीके मुरती रहल बजरङ्गबलीके मुरती रहल गङ्गाजीके मुरती रहल सबके उपर भेली तऽ सबके पान परसादी चढ़ा उढ़ाके बढ़िआँसे ओहिठाम कनि विश्राम लेली कनि नाश्ता पानी कएली नाश्ता पानी कऽके तऽ कनि मेला घुमि लै मेला घुमि उमिकऽ बढ़िआँ मेला लागै हइ खूब अच्छा सभ सखीसभ कहलक चलू चलू मेला देखैलए कहलिए घर तऽ जाइएके हइ तऽ कनिको घुमिफिरिके आबै छी एकाध घण्टा लगा देली मेला घुमली बहुत ढङ्गके बिछौना खाइ पिएवला मुरती खेलौना ईसब बहुत रङ्गके देखैमे घिरनीवला आओर ईसब रहल तऽ देखैमे एकाध घण्टा टाइम दऽ देली देखिके आओर तब ओतऽ